हाँ प्रौद्योगिक यानि कि टेक्नोलॉजी ने हमारी शिक्षा उद्योग में काफ़ी मदद की है जैसे कि ऑनलाइन क्लासेज़ है ऑनलाइन कोर्स है वो हम ऑनलाइन जो कई सारे पढ़ाई के एप होते हैं उनसे खरीद सकते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ट्यूशन कोचिंग की फीस नहीं दे पाते हैं वो ऑनलाइन जा कर यूटूब पर फ्री वीडियो भी मिलता है उनसे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और कई सारे ऐसे टीचर्स हैं ऑनलाइन जो कि ई पुस्तकें यानि कि ई बुक वो देते हैं जिनसे कि हम अपने नोट्स खुद स्वयं तैयार करके अपनी तैयारी कर सकते हैं और हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है आजकल कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेज़ लेते हैं और अपने मुकाम को जो उन्होंने सोचा होता है वो हाँसिल करते हैं यूटूब एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको किसी भी आपके सवाल का जवाब मिल जाता है गूगल है और भी कई सारे ऐसी चीजे हैं जिसमें कि बिद्यार्थियो को कई तरीके से बहुत ज़्यादा मदद की है और टेक्नोलॉजी आज के जमाने में विद्यार्थियो के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होती जा रही है